बर' रावनि सोमोन्दै सरासनस्रा नंखाय साननायफ्राथ' गोबां दङ बेफोरनि गेजेराव बर' रावखौ सोलोङोब्ला बर' रावआ जोबोद उन्दै होननानै साननाय मानसिफ्रा दासिमबो बर' रावखौ सोलोङोब्ला जेबो लाब जाया एबा जेबो मुलामफा जानाय नङा बर' राव सोलोङोब्ला बर' रावजों सोलोंथाइ लायोब्ला गोजौ सोलोंथाइआव दावखोलांनो हाया बेफोरबायदि बर' रावनि सोमोन्दै नंखाय साननायफ्रा दाबो दासिमबो दङ आरो जों बुंनो थाङोब्ला बर' रावआ जोबोरैनो सोदोब बाख्रिगोनां बुहुमनि मादावनो जायनि थाखाय भारत सरखारा बर' रावखौ भारतनि संबिजिदनि दाइनथि फारियाव सोलायनि बेबो मोनसे जोबोद गिदिर जाहोन बर' रावआ बर' रावआ रावनिफ्रायबो लोगो राव नङा बर'आ हारसिंनो गाव मोनसे जोबोद गिदिर हारि रावखा बर' रावआ रावनिफ्रायबो जोनोम जानाय नङा रावनिफ्रायबो लाबोनाय माखासे सोदोबफोर नङा बर' रावआ जेरैहाय बर' रावनि जेरै जेखाइ खबाइ जेरै जोङो बिलाइ होननानै बुङो बेफोर गासैबो जों बेफोरनि गासैबो गुदियानो बे बर' रावआनोखा जेरै जोङो चेयारखौ बर'नि मासि होननानै बुङो मासि माने मानसि जिरायग्रा मोनसे आइजें दा बेफोर बर' रावआ जोबोदनो ओंथिगोनां नाथाय गुबुन गुबुन मानसिफ्रा बर' जोबोरैनो मुगैयो बर' रावआ जोंनि भारत हादरजों सोमोन्दो गैया बेफोरबायदि गोबां साननायफोरा दङ दासिमबो बर'फोरनि गेजेरावबो दङ आरो गुबुन हारिफ्राबो बिदिनो सानो आरो जोंनि बर' मानसियानो जोंनि बर' रावखौ जोबोद उन्दै होननानै सानो दासिमबो दा बेखिनियानो गोजोन्थों